जों थानाय जायगानि खाथियावनो साहा भुटान हाजो दङ बे भुटान हाजोआव गोबां जायगानिफ्राय बिदिनो जायगा नायनो जायगा मोजांनि थाखायनो आरो दावराव दावसि गोयैनि थाखायनो बे हाजोआव गोबां जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो आरो ओरै खोलाहाबो बे माबायाव दं साफ्राखाता होन्नाय जायगायाव बेवबो दङ हाजो बेनिफ्राय मोनसे दांत'लाव दङ बिसोरो गोबां जायगानिफ्राय बे जायगायाव बेरायनो फैयो नुफेरै जायगा फरेइन कानट्रिखाय जोंनि इण्डियानि मानसिफ्राबो गोजान गोजान स्टेटफोरनिफ्राय बे भुटान हाजोआव बेरायनो फैयो हाजोखौ नायनो फैयो आरो जायगाबो नायदिंनो फैयो फरेइन कानट्रि हिसाबै जोबोद मुंदांखा बे भुटान जायगाया बेखायनो बेरानो फैयो मुंदांखानि थाखायनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो दस्रा फरेइन कानट्रिनिफ्राय फैयो जोंनि इण्डियाननिफ्रायबो थाङो बेबादिनो माखासे बेरायथाव थाव जायगा थानायनि थाखाय मोजां सुबिदा दावराव दावसि गोयैनि थाखाय आरो थान्दा मोजांनि थाखाय भुटान हाजोआव बेरायनो फैयो आरो बे माबायाव ओरै क'क्राझाराव स'रायक'लायावबो बाउखुंग्रियावबो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो क'क्राझारनि बाउखुंग्रियावबो बेहाय बोसोरे मेलाबो जायो बे मेलाखौ गोजान गोजान जायगानिफ्राय नायफैयो आरो बाहागो लाफैयो बिदिनो जायगा दस्रा देसनिफ्राय फैयो दस्रा स्टेटनिफ्रायबो फैयो बे